اردو جو ہے ایک بہت ادب کی زبان ہے جس کے اندر ہم بہت تہذیب سے بات کرتے ہیں اس کے اندر تہذیب کا مظاہرہ ہوتا ہے جب ہم اردو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اگر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اردو میں بات کرنے میں ہم اس کا آپ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں تو ہم تم کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی رسپیکٹ کے لیے اس کو تمیز سکھانے کے لیے آپ سے بھی بات کرتے ہیں پیار سے لوگ تُو سے بھی بات کرتے ہیں اور نارملی لوگ تم کا استعمال کرتے ہیں جو اردو زبان ہے اس کے اندر اگر ہم پوئٹری دیکھیں یا غزلیں دیکھیں شاعری دیکھیں اس کے اندر اکثر پیار محبت محبوب تہذیب کی بات کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اسی طریقے سے دوسرے اور سبجیکٹس کو دیکھیں جیسے ہندی دیکھیں اس کے اندر اتنی تہذیب نہیں پائی جاتی ہے انگلش کے اندر دیکھیں اس کے اندر اتنی تہذیب نہیں پائی جاتی ہے جتنی اردو کے اندر ہم کو تہذیب دیکھنے کے لیے ملتی ہے ہندی ایک نارمل ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں لیکن اس کو بات کرنے میں اتنی تہذیب نا ہی بات کرنے میں محسوس ہوتی ہے نا ہی کسی کی بات سننے میں تہذیب محسوس ہوتی ہے جتنی کہ ایک اردو بات کرنے میں محسوس ہوتی